हम अपनी फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ने के लिए कई सारी तकनीकों का उपयोग करते हैं जैसे हम अपने यहाँ फसलों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से हमें बहुत ही अच्छे फसल एवं अच्छा पैदावार प्राप्त होता है जब हम अपने खेतों में ऑर्गेनिक मिश्रण की हुई खाद को डालते हैं तो उस दौरान हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है कि किसी भी पौधे में ज़्यादा मात्रा में कहीं ऑर्गेनिक खाद न पर जाए अगर से उन पौधे में ज़्यादा मात्रा में ऑर्गैनिक खाद पड़ता है तो उन पौधों से फल न निकलने एवं उन पौधों के खराब होने का भी डर हमेशा ही बना रहता है हम अपनी फसलों में ऐसे अलग अलग प्रकार के खाद एवं घर में बनाए गए गोबर के खाद को डालते हैं जिससे कि हमारी फसलें काफ़ी अच्छी होती हैं एवं उसमें की गुणवत्ता में भी अच्छा खासा सुधार होता है हम किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर्स अपने यहाँ के खेतों में एवं अपने फसलों में नहीं डालते हैं